हॅलो कोण कोण उलयता हय हय कसली हय रे पण खंय तें आं हा हा आनी तूं खंय आसलो तर घरभर लोक गेल्ले बायल बीन नासली तर घरा आं हा हा आं हा आं हा हा आतां पयशे कितले आसले इतले पयशे कशे घरा कशे दवरले तर आं हा आं तें जालें मागीर आनी शेजारी दुसरे तुमगे शेजारी पाजारी तुगे शेजार पाजारी कोण ना तर आं हा हा हा म्हटल्या कोणें क कोण कोणें कोणाक पळयलो बिळयलो आसा तर अशी कोणाचेर तुका दुबाव कोणा कोणाचेर डावट बीट आसा तर तुजो कोण दुश्मान वगेरे तशे आतां तुका हरशीं कितें दिसता की कोण आसत कोणें केलें जायत भायले गा गोंयकार न्ही म्हणजे घरा कोणाक कोणाकूय खबर आसलें ते पयशे आसा भांगर आसा तें कोणाकूय तुगे सोयऱ्यां दायऱ्या सोयऱ्यां दायऱ्यां वगेरे खबर आसलें आं हा म्हणटगीर तेजी प हय हय हय म्हणटगीर गाडी आमगे मात्शी भायर गेल्ली आसा ती येतरी येता आमी ना तशे आमी येनात ना आतां येता न्ही पूण दुसरी कामां आसा ती गाडी आमगे मात्शी भायर गेली आसा ती येवप आयले तरू येता न्ही येता आमी इन्क्वायरी करया तुगे ती सगळी पळोवया हय आम तुका ती र लेखी कंप्लेन दिवची पडटा रिटन आं हा येता आमी तूं हात लायनाका कसले गोश्टीक थंयची खंय वस कसले वस्तू वगेरे हात लाय नाका ओके